हैलो अंजी कु'न बोल्ला दा ओहो कोह्के ठैकेदार बोल्ला दे अच्छा अच्छा म्हाराज म्हाराज ठेकेदार जी केह् हाल ऐ बस ठीक ठाक साढ़े लायक कोई सेवा की केह् गल्ल होई फोन करी ओड़ेआ अच्छा सनाओ सनाओ ओह् रेता ओह् रेतै दी जरूरत पेई गेदी ओहो बड़ा मजाक करदे भाई जी तुस अच्छा अच्छा चलो किन्ना चाहिदा दो डंपर चलो ठीक ऐ ठीक ऐ भेजने कुत्थें न ओह् तुस मिगी ना ओह् गूगल पे करी ओड़ेओ कुत्थें नेहें चाहिदा तुसें ठीक ऐ ठीक ऐ ओके जी भेजी ओड़गा भेजी ओड़गा ओके